आबाद आबाद खालामनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै आं जेरैहाय आबाद गिदिर गिदिर आबादारिफोरा फास बिगा सय बिगा हायाव ट्रेक्टर होनानै ट्रेक्टर होनानै आबाद मावो बिसोरो मुलि बायदिसिना होनानै आबादखौ मोजाङै दिरुनो बिसोरो एसे एनै खम खम खमावबो आबाद मावनानै मोननाय फिथायफोरखौ फानहैयो बिसोरो गिदिर गिदिर आबाद मावनानै मुलि सारना फिथाय थायैनि बिबार बारनायनि बायदि बायदि मुलि सारनानै बिसोरो दिरुनो आबादखौ बुरजा हाथायाव फानहैयो बिसोरनि बेसेनफ्राबो एसे खम जायो जेरैहाय जों न'आव गायनाय एसे एनै न'फोराव न' उसुंफोराव गायनानै लानाय आबादफोरखौ जोङो जोंबो एखनब्ला फानहैयो जोंहा न'आव गायनाय मुलि सारा मा सारा होननानै एसे दामनि फाननाय जायो एसे दाम मोनो जाग्राफोराबो मुलै सारा मा सारैखौ मोजां मोननानै बांसिन बांसिन बायनाय जायो सोंनानै बेना गामिनि न'नि लकेल होननानै बायनाय जायो बांसिन दाम बुङोब्लाबो मोनो जोङो न'आव गायनायखौ आबाद माव बै आबाद गिदिर गिदिर मावग्राफ्रा मुलिफोरजों मावनाय स्लिम स्लिम नुनायखौ बिसोरबो मुलि सारदों नामा होननानै बांद्राय दाम होनानै बायनाय जाया बिसोरनि बिजनेसआ एसेब्लाबो लाब थायो गिदिर गिदिर मावग्राफोरना मुलि होनानै फिथाय सामथाय दिरुनो बिसोरो बिबारनिफ्रायनो फिथाय थायनायनि होयो जोंहा न'आव गायनाया मुलिनि बांद्राय बेब'हार गैया मुलि सारनाय जाया एम्फौफोरबो जानाय थायो एसे एनै थेवब्लाबो जानो बोथिसेआवनो रस गोनां होननानै बायग्राफ्राबो बायनाय जायो सोंनानै बेबायदिनो जोङो फिसा फिसा आबाद एसे थाइसे थाइनै फाननानै मोननाय जायो न'खराव जेरैहाय जिंखा फोरला बायदि खुमब्रा लाव गायनानै लानाय जायो जोङो फिसा फिसा जोङो बिदियावनो जोंहा बैसोर गिदिर गिदिर आबाद मावग्राफोरजों एसे बादि नांनाय जायो खम बेसनि जेरैहाय मैगंफोरखौ बिसोरो बुरजा मोनो एसे एसे दामब्लाबो होलाङो हाथाय बाजाराव जोंहा न'निया थाइसे थाइनै मोनसे मोननै फाननायावनो जोङो एसे बांसिन बुंनाय जायो बिदियावनो जोंहा आबाद मावनाया एसे बादिलायनाय जानाय जानाय फैयो बेबायदिनो जोंहा फाननाय हाथाय बाजाराव फाननायाव बिदिनो एसे एनै बादिलायनायखौ हमलायनाय जायो जोङो बेनोसै जोंना आंनि बुंनाया बेनोसै